सिनेमा तऽ आजकलके बहुत मस्त होइ छै पहिले भी होइ रहै बड़ी मस्त अच्छा लागै रहै रऽ हमरा आओर अच्छा लागै छै दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे ओहिमे जे छै आमिर खानके सॉरी ओ शाहरुख खानके एक नम्बर लागलै हमरा बहुत अच्छा फिलिम ओहिसे जे छै लभ एस्टोरी से पता चललै अच्छा लागलै फिलिम बॉलीवुडमे आजकल होइ छै

अच्छा लागै छै फिलिम ओकर बाद छै भोजपुरिओमे जे छै बढ़िआँ चलै छै खेसारी लालके अच्छा लागै छै फिलिम राघव राय रघुमनिके अच्छा लागै छै फिलिम आओर एस्टाइल जे छै आजकलके नया नया जीन्स उन्स अच्छा लागै छै बॉबी कट मस्त लागै छै लोक कपड़ा लत्ता अच्छासे पहिनै उहनै छै फैशनमे लोक रहै छै जहाँ लोक पहिले जे छै किसानेके तरह रहै रहै ओना नहि अभिओ रहै छै आब जे छै ओकरो आर परिवार बढ़िआँसे रहै छै कपड़ा आओर अच्छा पेन्हलक नहि लागल कि जे छै देहातमे छिए या शहरमे छिए एस्टाइलके जमाना छै बिना एस्टाइलके लोक आजकल कोइ नहि निकलै छै पहिले लोक फटलो चिटलो लोक पेन्हके निकलि जाइ रहै आजकल ओना नहि होइ छै नया नया पेन्हतै या तऽ कपड़ा लत्ता धोअल धाअल पहिनतै अच्छा लागै छै नया मॉडल छै फैशनके जमाना आजकल छै तऽ ओहिसे जे छै लोक भी बहुत चीजके फैशन मारै छै गाड़ी छकड़ा लैके मौ मौज कएलक फैशनमे फिलिम तिलिम देखलक सिनेमाहॉलमे गेल आरामसे जे छै देखलक फिलिम तिलिम फैशन ई चीज छिकै फैशनमे आजकल लोक हर चीजमे फैशने हर चीजमे फैशन बिआहो शादीमे लोक फैशन बढ़िआँ कै लेलक पहिला जमानावला थोड़ो आजकल छै फिलिममे जे छै हीरो हीरोइन भी अच्छा अच्छा फिलिम बनबै छै इएह चीज छिकै फैशन फैशनमे आजकल लोक बहुत रहै लागलै गरीब होइ या अमीर बॉलीवुडमे मूवी देखैमे अच्छा लागै छै अल्लू अर्जुनके अच्छा अच्छा फिलिम आबै छै